हा ज़रूरु ज़रूरु इलेक्ट्रिकल गाॾी ईंदी आहे पंजहतरि खां पंजहत्तरि हज़ार खां चालू थींदी आहे उन में अमुख मॉडल आहिनि ॿ चारि पंजहतरि हज़ार खां चालू थींदी आहे हिकु लख में ॾह हज़ार ताईं ईंदी आहे तंहिंमे टे चारि कलर ईंदा आहिनि कहिड़ो कलर खपे घणे वारी खपेव इहे भेण तव्हांखे इहा लाल कलर मिली वेंदो जे अगरि तव्हां ए छोकिरे जी इच्छा अथसि पर हीअं जेकी गाॾी उहा पंजहत्तरि खां चालू थींदी आहे पंजहतरि हज़ार खां हिकु लख ॾह ताईं ईंदी आहे टे चारि मॉडल ईंदा आहिनि हुनमें तव्हां इहो थोरो बजट वधायो त घटि जेको चओ था त पंजहतरि वारी जेकी गाॾी आहे उहा कोन पूरी ईंदव ईअं उहा सही रहंदव इहा पंजहत्तरि वारी जेकी आहे न उहा गाॾी मां मुंहिंजे सेठ सां ॻाल्हाए करे तव्हांखे उनमें कुझु स्कीम जो लाभु ठाहे करे थोरो घटि रेंज में कराए छॾींदोमांव गाॾी सुठी हूंदी उहा तमामु

तव्हांजे बेबूअ जो जनम ॾींहुं कॾहिं आहे ॿिन महिननि खां पोइ न तहां ॻाल्हि सची ॿुधी आहे इहे माण्हू एडवांस में लिखाईदा आहिनि तंहिंखां पोइ उननि खे ॾेढु ॿी महिने में मिलंदी आहे पर तव्हांजे छोकिरे जो जनम ॾींहुं अञा ॿ महीननि खां पोइ आहे न हा तांखे त गाॾी मिली वेंदी ऐं जेकि पंजहतरि हज़ार वारी गाॾी आ्हे उहा मां सेठ सां ॻाल्हाए करे उन में तव्हांखे जेतिरो थियो उनमें मां तव्हांखे लॉक घुसाए ॾींदमि गाॾी सुठी अथव इहो ॾिसणो पवंदो त हिकु दम भई सुठे नमूने गाॾी निकती आहे इहा जेकि इहा अचे थी इलेक्ट्रिकल बेट्रीअ सां थी अचे उहो माना सम्झो भई मां सम्झा थो त वीह पंजुवीह किलो पैत किलोमीटर पवंदी आहे चार्जिंग करणी पवंदी आहे ऐं गाॾी हिकदम हल्की ईंदी आहे पर सुठी ईंदी आहे गाॾी उ उहो माना टे चारि कलाक मां रात जो करे छॾूं त सॼो ॾींहुं हलंदी आहे गाॾी सॼो ॾींहुं चार्जिंग थियल हुजे त सॼो ॾींहुं गाॾी हलंदी आहे गाॾी रात जो भाई जेॾीमल्हि तव्हांजो छोकिरो ट्यूशन मां या कॉलेज मां अचे थो पयो ओॾीमल्हि चार्जिंग करे छॾे ऐं सॼो ॾींहुं गाॾी हलंदसि न न न न इहो अहिड़ो अहिड़ी को दिकत थींदी आहे कुझु बि न त पोइ हेॾियूं गाॾियूं हलनि न अगरि एक्सीडेंट थिए त ॿियूं गाॾियुनि जो पाण ध्यान ई कोनि था ॾियूं पिया ॿियूं गाॾियूं त सम्झो भाई एक्सीडेंट जहिड़ो बनाव हली वेंदो आहे इहा इलेक्ट्रिकल जी आहे त